धांवतना म्हळ्यार रनिंग धांवतना करतना म्हाका खबर ना थोडें भुरगे हांवें पयला इयर फोन लावन यें संगीत आयकता म्युझीक आयकता हांयें जाल्यार आजून केन्ना अशें ट्राय करूंक ना आनी म्हाका जाल्यार दिसना की म्हाका ट्राय करून आनी म्हाका ना आवडटा काय हें तें हांवें प्रॅक्टीस करुना पूण म्हाका जाल्यार तें एक दिसता की रनिंग करतना तूं फॉकस तुगेलो आपूण कशें स्टॅप्स आपणें मागीर स्पीड कशी धरतली कितले रावंड मारतलो स्टॅमिना कोसो बिल्ड जातलो ब्रिथींग कशें करपाचें कशें येवपाचें म्हाजो हेजेर फॉकस आसता म्हाका खरें सांगपाक म्हाका रनिंग करताना हें म्युझीक आयकपाक लायक ना आयकोंक ना हांवें केन्ना ट्राय करुना पूण लायक ना कित्याक की म्हाका दिसता की तें रनिंग करतना सारके स्टॅप्स तुगेले एक बिटाचेर येवपाक जाय हार्ट धक धक आसा तें रेस्पिरेशन आसा तें स्वास घेता ब्रिथींग करता पय तोय एक बिटार आसपाक जाय हांव तें नोट करता पयतां आनी विचार करता रनिंग करताना की आतां एक काल हांयें काल पयर हांयें पांच रावंड मारलेले आयज दोन सुबेज मारपाक ट्राय करतां दोन मारतकीर आनी एक तीन मारपाचो हांव म्हाकाच एक मोटिवॅट करता रनिंग करतना की ना हांव आतां पांच धाचे पंदरा पंदराचे आनीक दोन जातो कांय वो म्हाजे भितर हांव फायट आनी स्ट्रगल करतां की म्हाका आनी जात तितले आनी धांवपाक जाय आनी धांवपा जाय म्हणून हांव आनी असो हेच म्हाजे विचार मनां आसता आनी तितूंत म्हाका बरें दिसता आनी धांवून जालें जातकीर सामको टायर जालो हांव वॉकिंग करता डायरेक्ट सोडना रनिंग करपाची स्लो वॉकिंग करता वॉकिंग करतकीर मातशी मातशी रेस्ट घेतल्यार पोरतोन एक दोन रावंड आनीक मारपा ट्राय करता अशी इतली बॉडी जाता की जात तितली स्पीड आनी किलोमिटर रनिंग वाडोवपाक हांव प्रयत्न करतां आनी हेच म्हजे मनांत अशें विचार आसता की हांव आनी आनी बिल्ड अप करतलो आनीक वाडयतलो म्हागेली आनीक किलोमिटर आनी करतलो म्हगे हेच विचार आसता